हेल्ल' मा खबर गेजेरावनो ए ओइ जोंना माबा बानायनो नागिरदोंमोन हाय न' लुनो नागिरदोंमोन औ औ नों माबाफोरखौ इथाफोरखौ मिथिगोन नामा सि मायाव बेसे बेसे दाम अ इथा बायहैगोन बेसे बेसे थांगोन बा दाबा प्लेनिं खालामदोंमोन आरो लुनोनो बारा गिदिर लुआ ओरैनो आसाम टाइप मिथिगौ नामा नोङो ए नांगौआनो दाथ' बुरजा लुनो हानाय नङा एसे खमैनो रुम मोनसे मोन्नैफोरखौनो दिहुनग्रोनो लुनो सानदोंमोन आरो जगार माने ओइनै फावन्देस'नफोरखौ बानायहांदों दासो हो बारा बुरजा खालामा मोनब्रैफोर बनायो नो माथो प्लानिंआ बेनोमोन आरो दा आरो इथायानो दाम गोसा जासोबायबालाय बारा बुरजा लुनो हानाय नङा ना हो लायगोन र' माबायाव ओइ इथा फाथानिया बेसेबा दायो हो बार' थाखा ए बेआवनो लायनांसिगोन दां ओइ नोंसा मालिकआ मिथियोबालाय ओं औ नोंसा मालिकनियाव रायज्लायना बेयावनो लायनोसै नामा नोंसा मालिकआ लोगो ना ओइसा इथा फाथानि मालिकजों औ जागोन ना दे होनबा दोन बोरोलै मबाइलाबो जाला दानबाय